सपना जी मिगी इक्क गल्ल दस्सो तुसेंगी खेतीबाड़ी करना पसंद ऐ अगर तुसें खेतीबाड़ी कदें आपें कीती दी अगर कीती दी तां मिगी सनाओ किन्नी पसंद हून अस सनाने कि में खेतीबाड़ी कीती दी ते ऐ ते साढ़े घर सारे करदे लेकिन इन्नी बी बी जादा पसंद ऐ ते ऐ पर मिगी ते ऐ पसंद पर ओह्दे बिच जिन्ना पढ़ाइयै दे कन्नै कन्नै ओह् जेहा करना ते इन्ना नेईं होई सकदा ऐ लेकिन में कीता ओह् कम्म हून साढ़े घर कनक रांह्दे मक्कां रांह्दे ते ऐ नी कोई बाजरा बूजरा हून होंदी लाह्न ओह् डंगरें डुंगरें गी देने गी लांदे ते ओह् बड्ढियै आह्ननी ते डंगरें गी खलानी हून मक्कां जेल्लै मक्कां लान्ने मक्कें मौकी ओह् करने अस ओह् उसी मक्कें गी खुंबा आह्नने ई पुट्टियै आनियै प्ही ओह्दे बिच अंदर सुटियै भी ओह्दे बिच कोह्ड़ना प्ही ओह्दे च दाने उं'दे ओह् कड्ढने इन्ना जादै ओह् होंदा ते प्ही बहुत जादा साढ़े घरै आह्लें गी बी इन्ना जादा पसंद ऐ निं एह् चीज़ कि अस हर इक्क चीज़ लाचै हून अस घर आलू होइया प्याज होइया कोई थूम होइया किन्नियां चीज़ां लान्ने ऐ नी ते असेंगी किन्ना ओह्दा फायदा बी होंदा ते पसंद ते सारें गी औंदी चीज़ क्योंकि ओह्दा असेंगी फायदा होंदा ते इन्ना जादा फायदा होंदा उस चीज दा असेंगी ते पसंद ते औनी गै औनी ऐ ओह् ते प्ही कनकै दे मौकी अस कनक राही प्ही ते बाड्डी करनी होंदी ते बाड्डी करियै ते प्ही उसी ख'ल्ल लुआह्ने तैलूं जाइयै कुदै ओह् थ्होंदी कनक थ्होंदी ते प्ही ओह्दा भो थ्होंदा ओह् डंगरें गी थ्होना ते मतलब बहुत जादा होंदा ऐ नी एह् नेह् च तां ते प्ही उन्नी जादा मतलब आनंद थ्होंदा निं खेतीबाड़ी दिक्खो इन्नी जगहां होंदियां ते उत्थै जाइयै एह् सकून बी थ्होंदा आं कि इन्ना खु'ल्ला गेदा मतलब सैला सैला दिक्खियै मतलब किश चीज़ लाई दी होऐ बुत मजा औंदा उत्थै जाइयै